میں مشورہ دینا چاہوں گی کہ اگر کسی شخص کو گانا سیکھنا ہے تو جو باہر کا فاسٹ فوڈ ہوتا ہے وہ کھانا چھوڑ دے مطلب دا آئلی کھانا چھوڑ دے زیادہ اسپائسی کھانا چھوڑ دے اور زیادہ ٹھنڈہ پانی جو ہوتا ہے وہ بھی پینا چھوڑ دے اور میں پریفر کروں گی کہ وہ زیادہ سے زیادہ گھر کا کھانا کھائے اور ہیلدی فوڈ کھائے اور ہمیشہ نارمل پانی پیے یہ نہیں وہ زیادہ گرم پانی پیے اور وہ اپنے لیے اپنے ایریا میں کہیں ایک ٹیچر کو بھی لگائے جو اُس کو سنگنگ سکھائے اور ہمیشہ وہ جو اُس کو سُر تال کا بتائے کہ ہاں کیسے کیسے سُر کہاں بڑھانا ہے کہاں کم کرنا ہے اور میں پریفر کروں گی کہ اُس کا جو فرینڈ سرکل ہو وہ اُن کو دوست بنائیں جو سنگنگ کرتے ہوں کیونکہ اگر وہ زیادہ سے زیادہ سُنے گا اُن لوگوں کو اور اُن لوگوں کو گاتے ہوئے دیکھے گا تو اُس کو سمجھ آئے گا کہ ہاں کیسے کیا کرنا ہے اور میں پریفر کروں گی کہ وہ زیادہ سے زیادہ گانے سُنے جس سے اُس کو پتہ چلے کہ ہاں گانے میں کیسے کہاں ہائی پچ ہوتی ہے کہاں لو پچ ہوتی ہے ہاں ہمیشہ اُس کو ایک ہی تال سے گانا شروع کرنا کرنا چاہیے اُسے سمجھ آئے گا اُسے کہ ہاں کیسے گانا گانا گانا کیسے ہے